जय झूलेलाल मूंखे हिकिड़ो ऑटो खपंदो हुओ न मां हाणे हाणे तव्हांजी एप तो ऑटो बुक करायां पई ऑटो मूंखे त राति जो ॿारहं बजे खपे हांजी न अढाई बजे जी मुंहिंजी फ्लाइट आहे त ॿारहं बजे मूंखे हिते ऑटो खपे लाजपत नगर टू हा मां लोकेशन विझी छॾां थी लाजपत नगर टू जी सिक्सटी नाइन लाजपत नगर सैकिंड नीअर शनि मंदिर हांजी न न मूंखे खपे ॿारहं बजे छोकी ढाई बजे जी फ्लाइट आहे तांजो ॾाढी ॾाढी महिरबानी शुक्रिया